हलो मुन्ना कार एजेंसी से बात कर रहे हैं हाँ भैया मुझे आमेर फोर्ट जाना है फ़ैमिली के साथ तो क्या आप के यहाँ इनोवा मिल जाएगी अच्छा छः लोग हैं ठीक है तो इनोवा है आपके पास ठीक है तो आप बुक कर लीजिये जी